ہلو گڈ ایوننگ کون بات کر رہے ہیں جی بولیے ہاں لائبریرین دلّی پبلک لائبریری سے ہو رہی بولیے اچھا اچھا اچھا ہماری لائبریری میں بھی تو بہت ٹائپ کی کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں ہاں یہ کتاب کی مانگ بہت کم ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے ہونی چاہیے یہ کتاب انگلش میں ایسے لوگ ہماری لائبریری میں بہت کم پڑھنے آتے ہیں کیوں کہ ہماری لائبریری میں اُردو کی کتابیں زیادہ ہیں

ہاں میرے خیال سے موجود ہوگی کتاب آپ ایک بار ہماری لائبریری میں آ جائیں آ دیکھنے نکلوا دوں گا لیکن اُس کے لیے اگر آپ پہلے سے آتے ہوں اور آپ کے پاس کارڈ ہے تو ٹھیک نہیں تو اگر آپ کو پہلے کارڈ بنوانی پڑے گی لائبریری کی اُس کے بعد پھر آپ کو کیش ایشو کیا جائے گا جاری کیا جائے گا وہ آپ کو اُسی کارڈ پر آپ کو بک دی جائے گی آپ کے پاس ہے وہ کارڈ اچھا اچھا نہیں نہیں وہ بک مِل جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم خود پتہ کروا لیں گے لیکن آپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہماری لائبریری لائبریری میں اگر آئیں اور وہ کارڈ جاری کروا لیں اُس میں دس منٹ کا کام ہے اور فام فل کریں اپنا پورا جو ہے اپنا نام وغیرہ ڈالیں اُس کے بعد پھر کارڈ بن جائے آپ کو ایشو ہو جائے گا تو پھر آپ وہاں سے بک نکال سکتے ہیں ہاں جی جی وہ اگر موجود ہوگی تو وہ آپ کو فوراً مِل جائے گی اِس میں کوئی دقت نہیں ہے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری جو بک ہوتی ہے ہم ٹائمنگ زیادہ نہیں دیتے ہیں بکوں پر دس دِن بیس دِن سے زیادہ نہیں دیتے ہیں تو اُس حساب سے ہے کہ اگر آپ کے اگر ٹائم ختم ہو جائے تو آپ کو دوبارہ ری ایشو کرانا پڑے گا تو آپ اِس کا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے

تھینک یو ویلکم